असां शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन घर में खाईंदा आहियूं असांजो परिवार ॾाढो सुख ऐं प्रेम सां रहंदो आहे असां सुबुह जो उथी करे पंहिंजे नेम टेम सां सभु कमु कंदा आहियूं घर जा भाती बि सुठी तरह सहयोग ॾींदा आहिनि अठे खां शुरु नास्तो थींदो आहे साढी नवे ताईं असांजो नास्तो समेटिजी वेंदो आहे सभु प्रेम सां नास्तो खाईंदा आहियूं तंहिंखां पोएं असां घर जा सभु भाती मिली करे कमकारु करे मंझंदि जो ॿार साढी यारहे ॿारहे रसोईअ ते बीहंदा आहियूं रसोईअ में असां सुठी तरह सभु कुझु ठाहींदा आहियूं घर में स असांजे भातिनि खे सभु कुझु सुठी तरह खपंदो आहे मंझंदि जी रसोईअ में असां दाल चांवर तंहिंखां पोएं हर भाॼी सिज़नेबल ठाहींदा आहियूं जीअं त पालक पनीर मटर हूंदा आहिनि गजरनि जो सीरो कंहिंमहिल ठाहियूं ॿारनि खे सभु आइटमूं सुठी तरह खपदियूं आहिनि मंझंदि जी रसोईअ में असां छाछ वग़ैरह या रायतो या दही बूंदी या कुझु बि ॾहीअ में सलादु वग़ैरह फ्रूट आइटम वग़ैरह ठाहे करे सभिनि खे सुठी तरह रसोई ॾींदा आहियूं ऐं सभु प्रेम सां सुठी तरह खाईंदा आहियूं असां मंझंदि जी रोटी हिकु बजे ताईं खाई करे फ्री थी वेंदा आहियूं असां रसोई जो किचन जो बि ॿी बजे ताईं समेटे करे साफ़ु करे फ्री थी वेंदा आहियूं हर को पंहिंजो टाइम सां फ्री थींदो आहे नेम टेम जो हूंदो आहे त असांखे घरु ॾाढो सुठी तरह हलंदो आहे तंहिंखां पोइ असां शाम जो ॿई ससु नूंहंर मिली करे असां ॿई किचन में वेंदा आहियूं छहे बजे असां रसोई स्टार्ट करे छॾींदा आहियूं राति जी रसोई असांजी हल्की फुल्की हूंदी आहे वैसे बि डाइट में राति जो खाइणो खपे रसोई जल्दी खाइणी खपे जीअं असांजी डाइटजेस्ट थी सघे असां राति जो हल्को ठाहींदा आहिंयूं जैसे इडली सांभर उतमा उत्तपम खमण ढोकला पाणी पुरी पाव भाजी हल्की ठाहे करे असां सभई प्रेम सां गॾिजी वेही करे नवें बजे ताईं खाई करे साढे नवे असां फ्री थी वेंदा आहियूं ईअं करे असांजो टाइम सुठी तरह पास थींदो आहे ऐं असां सात्विक भोजन आराम सां खाई सघंदा आहियूं